हॅलो हांवें तुमच्या ऑनलायन शॉपावयल्यान एक डस्टबीन घेतिल्ले जे म्हाका म्हज्या रुमान दवरपाक जाय आशिल्लें म्हणून हांवें तुमचें तें ऑनलायन फोटो पळयले तें म्हाका ताजेर पळोवपाक बरें व्हड दिसलें आनी पळोवपाक बरें घट्टमूट दिसलें पूण जेन्ना तें म्हजे घराकडेन पावलें आनी हांवें तें डस्टबीन पळयलें ताजी मटेरियल जें आसा तुमी तें प्र डस्टबीन करपाक यूज केलां तें तर सामकेंच बाबतशें दिसता म्हाका कित्याक की तें अशें धरल्यारूच आनी मातशें चिड्डयल्यारूच बँड जाता आनीक जर तें डस्टबीन चुकून सुद्दा म्हज्या हातांतल्यान मातशें जर पडलें जाल्यार तें फुटून वतलेंशें दिसता आनी तें पळोवपाक एदें व्हडली तर दिसतालें पूण हांगा पावली की तें तातून तें ल्हान दिसता तातंत कचरो वतलोच कितलो आनीक पळोवपा फोटवान तर बरें दिसतालें पूण की आतां समोर दोळ्या मुखार पयलें जाल्यार तें बरें दिसना म्हणटगीर ह्या प्रोडक्टा बाबतीन म्हजो एक्सपिरियन्स आसा तो सामकोच वायट आसा कित्याक ताजी तीन पॉयंट हांवें तुमकां सांगलें की कितेें वायट आसा की ताजें मटेरियल जें यूज केलां तें सामकें बरें ना मात्शें चुकून सुद्दा हातांतल्यान पडल्यार जाल्यार तुटलें तें दुसरें म्हणजे की तें पळोवपाक ऑनलायन जेन्ना हांवें पळयलें तें खूब व्हड दिसतालें आतां तें पळयल्यार सामकी ल्हान दिसता आनी म्हाका इतलें ल्हान डस्टबीन नाका म्हाका मातशें व्हडले जाय आशिल्लें कित्याक म्हाका इलो चड कचरो घालपा पडटा प्रत्येक खेप म्हाका इल्लें तें डस्टबीन भरलें की भायर वडून उडोवपाचें ना की एक दोन दिसान जितलें सामान जाता डस्टबिनान घालपाच इतलें ते तीन दिसांनी व्हरून भायर व उडयेले तितलेंच पुरो म्हाका म्हाका मातशी व्हड सायज जाय आनी बरी कवॉलिटीची जाय आनी तिसरी म्हणल्यार की तें ऑनलायन पळयतना तर सामकें बरें दिसतालें आतां घराकडेन पावतगीर बरें दिसना म्हणटगीर हो प्रोडक्ट आसा जे प्रोडक्टाक हांवें इतले पयशे दिल्यात पांचशे रुपयचो प्रोडक्ट तो पूण ताजी वेल्यू म्हाका दोनशी रुपयाची सुद्दां दिसूनना म्हणटगीर हांव जेन्ना पांचशे रुपया दिता म्हाका ते पांचशे रुपयाचो वर्थ मेळून येवपा जाय म्हणटगीर हे प्रोडक्टा बाबतींत म्हजो सामकोच वायट एक्सपिरियन्स आसा आनी ह्या प्रोडक्टाक हांव वन पॉयंट सिक्स आवट ऑफ फाय रेटींग दितले